नमस्ते मैडम आइए आइए बैठिए आपका स्वागत है रेस्टोरेंट में हमारे यहाँ मटर पनीर आलू पालक फेमस है आपको क्या खाना है मटर पनीर खाना है आपको तो मटर पनीर आपको खाना है बैठ जाइए और ये मटर पनीर आपको दो सौ रुपये थाली मिलेगा दो सौ रुपये थाली हाँ तो ठीक है उन लोगों को भी बुला लीजिए जो बाहर हैं उन लोगों को भी बुला लीजिए और आप बैठिए उन लोगों को बुला कर बैठिए मैं वेटर को बोल देता हूँ लेआ कर लगा देगा पाँच लोगों का पाँच लोगों का दो सौ रुपये के हिसाब से एक हजार रुपये होगा एक हजार रुपये लगेगा मैडम और उसमें आपको जो मटर पनीर है उसके साथ आपको सलाद भी रहेगा और देसी घी की रोटी रहेगी मतलब ये तो रहेगा उसके साथ पूरा खाना रहेगा और ये इस्पेसल रहेगा यह हमारे यहाँ हमारे यहाँ सबसे अच्छा यह चीज बनता है तो ये उसमें रहेगा थाली में उसके साथ साथ चटनी रहेगा रायता रहेगा सब कुछ रहेगा तो आपका जो पूरा खर्चा बैठेगा न वो एक हजार के आस पास एक हजार रुपये लगेगा दो लोगों के लिए पालक पनीर तो ठीक है फिर

लग जाएगा उन दो लोगों के लिए पालक पनीर अलग से लगवा देंगे कोई दिक्कत नहीं है लग जाएगा और और कुछ मतलब अगर आप हमारे यहाँ मतलब ये तो है ही उसके साथ साथ ड्राइ फ्रूट भी है आप पहले नाश्ता कर लीजिए खाना खा लीजिए उसके बाद ये सब आप ले सकती हैं और ठीक है मैं वेटर को बोल बोल दे रहा हूँ और क्या कहते हैं आप लोग बैठ जाइए और वहाँ पर मतलब हाथ धुलने के लिए हैन्डवास रखा हुआ है हाथ धुल लीजिए और उसके बाद फिर बैठ जाइए पानी जो आपको कैसा पानी मतलब क्या लगवाएं ठंडा पानी रहेगा या नार्मल

ठीक है जी मैडम मैं वेटर को बोल दे रहा हूँ लगा देगा